गैस पर खाना बनाबैत छियै तऽ मतलब कि देखले गैसमे रेगुलेटर ढीला उला हइ चाहे अथी हइ तऽ अपने से चेक उक करली देखली चूल्हा ठमा देख़ली की मतलब जहाँ से गैस खुलले वहाँ पर देखली की हाँ यहाँ परके कहू ढीला उला नहि हइ कि आग उग तऽ नहि लागि जायत घरमे खाना उना बनाके अपना बंद उंद करके राखि लेली अपना बच्चा सबके कह देली कि हँ बच्चा सब अपना गैस उस नहि खोले लागि चाहे नहि अथी करे लागि कि घरमे बच्चा उच्चा हइ तऽ मतलब कि गैस उस कभी खोल दे चाहे किछु करैके हइ सलाइए हइ किछु हइ पूजे पाठ करबै तऽ अगरबत्ती उगरबत्ती किछु हइ तऽ बच्चा सब अगर नीचे गिरा उरा दै तऽ कहीँ धोखा धोखी से आग लागि जायत चाहे किछु मतलब कि अपना हइ कि सवधान से काम करली मतलब की खाना पीना बनेली बढ़िआँ से बंद उंद करके अपना जे काम रहलै ओ काम पर अपना चलि गेली मतलब कि खाना उना अपना बढ़िआँ से गैस पर अपना ध्यान से बनयली ध्यान से अपना सब किछु कर उरके मतलब कि ओतना की हँ देख़ली कि कोनो काम अपना अथी नहि होय बला हइ मतलब कि गैस उसके हइ बंद उंद करके बढ़िआँ से अपना खाना उना बनाके अपना चलि गेली कहूँ मतलब कि गैस पर राखिके ध्यान देली की कोनो अगल बगल से हइ कि खुला खुला रहैत छै तऽ आग उग नहि लागि जाइत छै चाहे किछु बढ़िआँ से बंद उंद करके अपना धऽ ओ देली अपना कि गैस पर खाना बनाबै से कोइ अथी